टी वी शो शॉर्क टैंक के बारेमे इहाँके ग्रामीण लोक तऽ ओतना नहि जानै छै आओर हमसभ बस एतना ही समझै छियै कि ओइपर जे एड टाइपके अबै छै उ सभ ई चीजके विस्तारसँ बताबऽ लए चाहै छै कि अलग अलग तरहसँ केना बिजनेस करल जाइ छै अलग अलग तरहसँ केना जीयल जाइ छै आओर ई सभ बारेमे हमरा सभके इतना नॉलेज तऽ नहि बा काहेकि हमसभ अपना काम धन्धा कारोबारमे बिजी रहै छियै आओर ई सभके बारेमे हमसभ ओतना नहि जनै छी पर हाँ ई चीज जरूर जानै छियै कि ई जे भी बतबै छै कि उ सहिये रहै छै